हमरा गाँवमे स्वास्थ्य कर्यालय शिविर लगैत छै से सरकार द्वारा अबैत छै ने तऽ ओहिमे आँखिके इलाजके लेल जैसे मोतियाबिंद हमरासभके गाममे यानि कोनो चाचीके या चच्चाके हो जाइत छै थोड़ा आँखिसँ धुँधलापन दिखाइ दैत छै तऽ ओसभके जाँच फ्रीमे होइत छै जे सरकार द्वारा करायल जाइत छै सरकार द्वारा करायल जाइ छै तऽ ओकर एगो शिविर लगै छै कभी कभी कभी गाममे यानि बराबर एक महीना दू महीनापर अबैत छै एम्बुलेंस किछु लोकसभ अबैत छै ओ शिविर हमरा पञ्चायत भवनपर लगबबैत छै ओहिमे हमसभ शामिल होइत छियै ओकरा बारेमे जानकारी लैत छियै कि जे हँ कि डॉक्टर कहाँ कहाँके डॉक्टरसभ आयल हथिन की की चीजके इलाज करथिन केना की हइ हमरा शरीरमे ईसभके जानकारी यानि लेबल जाइत छै ओहिमे से तऽ हम ई देखली गाममे कि हँ हमरा गाममे कोन महिला या फिर कोइ दाइ कोइ ऐसन हथिन जिनकासभके ईसभके दिक्कत छै आँखिके हो गेलै जैसेकि हुनका ब्लड प्रेशर हाइ हो गेलै शुगर जैसेकि बढ़ि जाइत छै शरीरमे ककरो हाइ हो गेल ककरो लो हो गेल तऽ ओसभके ओकरा बारेमे सुझाव वहाँपर जा कऽ कहली कि चाची चलू वहाँपर शिविर लागल हइ वहाँपर सरकार द्वारा जे अयलै हे शिविर लगलैए आ ओहिमे चलू आ सभआदमी मिल कऽ वहाँपर बैठल जाइत छै पुर्जा कटा कऽ अपना अपना इलाज शरीरके बारेमे बतलेलक कि हमरा आँखिसँ तनिका कम देखाइ दैए या फेर तनिका धुँधलापन हो जाइए या फेर फिर होलै कि जेकि बहुतसँ लोककेँ होइत छै जे चक्कर चक्कर आबयवला जे एक बीमारी जे छै ओहोसभके लेल सरकार वहाँसँ शिविर लगबबैत छै गामे गाममे पञ्चायतमे या फेर टोला मोहल्लामे सभके जागरूक एक दिन पहिने जे गड़ीसँ प्रचार कऽ देलक प्रचार गड़ी रहैत छै ओहिमे शिविर द्वारा सभ आयल रहैत छै ओ प्रचार भी होइत रहलक आ टी वी पर भी देखाएल जाइत छै बढ़िआँ बढ़िआँ चीज देखा कऽ तकरा बाद कहल जाइत छै कि हँ ई चीजके इलाज होतय यानि अहाँसभ आउ देखू की की केना हइ जे भी दिक्कत हइ ओ दिक्कतके सभ सुझाव मिलैत छै जैसे आँखिके ओपरेशन हमरा गाममे आँखिके सभसँ ज्यादा देखल जाइत छै कि आँखिपर आदमी ककरो दाइसभके चश्मा मिलैत छै चश्मा मिललक ओकरा बाद किछु दवा मिललक मेडिसिन गोली ओली देलक आ कऽ वहाँ सरकारी लोकसभ जे डॉक्टरसभ आयल रहैत छै ओसभ दै छनि देलाके बाद अपना अपना अपना घर सभलोग जाइत छै आओर तकरा बाद दबाइ जैसे जैसे डॉक्टर बतलेने रहैत छै कि हँ खाइ जाउ यहाँपर बहुत सारा बात भी शिविरमे अबैत छनि से समझेबो करैत छथिन यहाँ ई चीज अहाँ करबै ई चीजसँ परहेज करयके होयत एहिसँ करबै तऽ अहाँके यानि आँखिके जे हइ से बेसी बाँतर चीजसभ नहि खाय लेल कहैत छै ओसभमे इलाज जे भेलक नऽ तऽ ओ समझैलनि कि अहाँके लेल की सही हइ आ की गलत हइ ई बतबैत छथिन हुँआके शिविरमे जे डॉक्टरसभ छै सेसभ तऽ ईसभ स्वास्थ्यके लेल बहुत बढ़िआँ हइ सरकार हमरासभके लेल कयले जे यानि